ہندوستان میں اردو بولنے والی بستیاں اور ان کے لوگ مختلف طریقوں سے اپنے لسانی اور ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں یہ طرز عمل اردو زبان اور ثقافت کے تحفظ اور ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لسانی ورثے کا تحفظ گھریلو ماحول گھروں میں روزمرہ کی بول چال میں اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے جو نئی نسل کو زبان سیکھنے اور اسے برکرار رکھنے میں مدد کرتا ہے ادبی مجالس معاشرے داستان گوئی کے سیشنز اور اردو کی ادبی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جہاں مقامی شاعر اور ادیب اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں تعلیمی ادارے کچھ تعلیمی ادارے اردو کو بطور مضمون پیش کرتے ہیں اور طلباء کو اس زبان میں مہارت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں کتب خانے اور مطالعہ کے مراکز اردو کتابوں اور رسائل کے ذریعے مطالعے کے مراکز قائم کیے جاتے ہیں جہاں لوگ اپنی دلچسپی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں ثقافتی ورثے کا تحفظ تہوار اور تقریبات عید شب برات اور محرم جیسے اسلامی تہواروں کے علاوہ اردو ثقافت سے جڑے تہواروں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جہاں روایتی کھانے لباس اور رسومات کو فروغ دیا جاتا ہے فن و موسیقی قوالی غزل اور کلاسیکی موسیقی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جو اردو زبان اور ثقافت کا اہم حصہ ہیں روایتی دستکاری اردو بولنے والے بہت سے علاقوں میں روایتی دستکاری اور فنون کے ذریعے ثقافتی ورثے کو زندہ رکھا جاتا ہے ہمعصر معاشرے میں کردار میڈیا اور اشاعت اردو زبان میں اخبارات رسائل اور ٹی وی پروگرامز کے ذریعے زبان اور ثقافت کو زندہ رکھا جا